हैलो गुड मार्निंग मैम होर क्या हाल ऐ

आं होई दा थोह्ड़ा निहा रेही दा बाऽ आक्खा दी ही इक्क म्हीना लोड़दा हा भी इक्क म्हीनै दे अंदर होई जाना हा कंप्लीट सारा भी रिविज़न बी होई जानी ही निं उंदी ते आं ओह् भी आक्खा दी ही की जेह्ड़ी डेटशीट बनाई दी ओह् अग्गें करी ओड़ो ते इक्क म्हीनै बिच दस्सें दिनें च में सलेब्स पूरा कराई ओड़ना ते पंदरां दिन लोड़दे रिविजन गल्ला ते भी अंऊ आक्खा दी ही महां जेल्लै तुस बी क्लॉसै ई आइयै चैक करी लै करो ते भी बच्चे थुआढ़े ओह् होई जान अर्ल्ट होई जान की आं ते अंऊ आक्खदी की आं तुस कल्ल क्लॉसै बिच आयो ते कन्नै चैक करी ओड़ेओ कन्नै ओह् जेह्कियां पढ़ाऽ दियां न पराने जेह्ड़े सेवन्थ दी डेटशीट करी ओड़ेओ अग्गें बाकियें दा होई गे गेदा मेक्सीमम आं ते होर होर बाकी क्लासें दे टेस्ट बगैरा चैक करी लैयो भी तुस कल्ल आइयै अं ते ठीक ऐ भी मिगी सनाई ओड़ेओ जे जे करना होग ते सलेब्स देई ओड़ेओ मिगी ठीक ऐ मैम में बड्डे पैहर तुसेंगी क्लॉसै ई आइयै बच्चें दी नोटबुक चैक करी लैयो ते भी कन्नै ओह् करी लैयो ठीक ऐ भी ठीक ऐ